नमस्कार सांग घट आसा खूब दिसांनी कॉल केलो मरे तुवें आं तूं तो स्टार्ट आप करतालो तो सकसेसफूल जालो न्हू आतां मजा करुया मरे आमी मजा करूया आमी हय आमचें आयलंड आसा बरें दिवार आयलेंड केन्ना येता भोंवपाक आं बरें तुका हांव सारको आमची व्हडी आसा तितून सगळे तुका सरभोंवतणी भोंवणयता थंय मानगें आसा बरें बरें नुस्तें आसा तें धरुया पक्षी येता आतां शिंयाचे दीस बरें बरें पक्षी एयल्या सगळे पक्षी दाखयता तुका आनी मॅनग्रूव्ज जाणा मरे आं जेवपाक जेवण आमी धरता पळय तेंच भाजून खावया बरें चूल घालया मरे आमी बरी भाजून खाव कुल्ली बीन गावली न्हू कुल्ली बरी शिजोवया थंयसर आं तुजो फाल्यां दीस बरो करता सारको मॅनग्रुव्ज जाणा मरे आमची खाड फुटिचीं झाडां तीं सगळ्याक भरल्या थंयसर आमचे आयलंडाक तुमची जीं बेट आसा सामकें सुंदर तुका सगळें दखयता तेची सगळी तुका इनफोर्मेशन सगळी म्हायती दिता ओके आनी फाल्यां तूं कांयच तुजें काम पॅनडींग दवरनाका डायरॅक्ट गाडी घे तुजी आं गाडी घे यो आमी बोटीन सगळ्याक भोवया फॅरी बिरी नाका फॅरी नाका तुका डायरॅक्ट भेटून घेवून येता व्हरपाक तुजी गाडी तुजी गाडी खंयसर रावता तूं डायरॅक्ट एक म्हाका कॉल मार हांव बोट घेवन थंय येता डायरॅक्ट

आं थंयसर राव ओके थंय हांव म्हाजी बोट घेवन येता मागीर आमी बरें नुस्तें मारया बरें वतान मरे मजा करया आनी आनीक सांग मरे आनी तुजें कशें कितें चल्लां जालें सगळें बिजनस सकसेसफूल न्हू आं आं सो फाल्यां आमची बरी पार्टी जातली हय फाल्यांचो दीस आमी उमेदीन सारुया आं भावाकूय हाडटा आनी वयनीय घेवन यो आमची भाभी आसा तिकाय घेवन यो बरें बरें चल मेळुया फाल्यां देव बरें करूं बाय